جی میرا ذریعہ معاش بجلی پر ہے کیونکہ بجلی کے ذریعے ہی سارے کام ہوتے ہیں اگر بجلی نہ تو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مان لیجیے جیسے مثال کے طور پر میں کیفے چلاتا ہوں اور اُس کے لیے مجھے جو سب سے اہم سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بجلی کی ہی ہوتی ہے اور بجلی کٹ جانے پر مجھے بہت مشکل ہوتی ہے اور اگر زیادہ دیر تک کٹ جائے تو اور بھی زیادہ دقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس انویٹر تو ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی انویٹر نہیں خرید سکتے ہیں اپنے معاشی مالی کی وجہ سے تو لیکن ہیں کچھ لوگوں کے پاس یہ مان سکتے ہیں کہ تقریباً پچاس فیصد لوگوں کے پاس انویٹر آ گئے ہیں اور پچاس فیصد لوگوں کے پاس انویٹر نہیں ہیں لیکن بجلی کا بہت ہی اہم رول ہے ہماری زندگی میں اور اِس کے بغیر تو دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے کٹوتی کے سلسلے میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں بجلی کے آنے کا یا جو بڑے لوگ ہیں اِن کے پاس جگنیٹر ہیں تو وہ لوگ تو جگنیٹر چلا کر کے اپنا کام کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی سویدھا نہیں ہے ایسی کوئی جس کی وجہ سے ہم کچھ کر لیں